ہمارے یہاں بہت سارے روایتیں ہیں جو منائی جاتی ہے تہواریں بھی منائی جاتے بقرید میں ہم سب کپڑے لیتے ہیں کپڑے لیتے ہیں تو پہن کپڑے لیتے ہیں پہنتے ہیں سب جاتے ہیں نماز پڑھنے نماز پڑھتے ہیں تو سب گلے گلے ملتے ہیں اس دن بہت سارے خوشی ملتی ہے سب سے گلے میں گلے ملتے ہیں اور قربانی بھی ہوتے ہیں قربانی ہوتے ہیں گلے گلے ملتے ہیں بہت سارے خوشیاں اس دن آتے ہیں اور پرانے ٹائم سے ہی چلا آیا ہے سب مناتے ہیں تو ہم سب بھی مناتے ہیں پرانے ٹائم میں بھی ایسے ہی منائے جاتے اب بھی ایسے ہی منائے جاتے ہیں روایت پرانے ٹائم سے ہے اسی لیے ہم سب کو بقرید بقرید میں خوشیاں ملتی ہیں تہوار تو بہت سارے ہیں بقرید ہے عید ہے ہر چیز ہے مر خوشی ملتی ہے تہواریں ہیں بقرید میں ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں اور نماز پڑھنے جاتے ہیں نماز پڑھنے سب جاتے ہیں جب پڑھ لیتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں تو آتے ہیں تو گلے گلے ملتے ہیں پھر قربانیاں ہوتی ہیں خوشی ملتی ہیں اسی طرح سب کو خوشی ملنا چاہیے اور ہم کو بھی ملتی ہے خوشی اسی لیے قربانیاں کا کچھ الگ ہی ہیں بقرید بہت سارا اچھا تہوار ہے روایت بھی ہے پرانے ٹائمس کا